दो तिन्न दो ज्हार बीऽ दो तिन्न दो ज्हार इक्की दो तिन्न दो ज्हार बाई तिन्न पंज दो ज्हार चौह्बी तिन्न पंज दो ज्हार इक